हैलो हां जी भैया जी हां जी मेरा नांऽ ऐ ते एह् भैया जी तुसें ठीक थोह्ड़े कीता तुसें चिट्ठी कदूआं दी आई दी तुस चिट्ठी अज्ज देआ ने मिगी कल परसों कुत्थें आई यरो चिट्ठी कदूं दी आई दी ऐ ते चिट्ठी थुआढ़ै उत्थै पेदी आफिस च पेदी रौंह्दी तुस अग्गें दिन्ने गै निं होन्ने हैन में सौ फोन करी ओड़े कि महां चिट्ठी आई दी चिट्ठी आई दी चिट्ठी देओ चिट्ठी देओ तुस तां बी ओह् करै ने बड़ा ढिल्ला कम्म करने होन्ने तुस आहो ते ओह् ते लीव उप्पर होग बट तुस कोई होर बंदा बी रखाई सकने नी अग्गें तां यरो कुसै गी ऐमरजेंसी ओह् कम्म होग ते तां रेही गेआ बंदा ओह् घर गै वेट करदा अवा तुस दिक्खो बी दिक्खो सेही लोकें दी बी समझा करो ना कुसै गी ऐमरजेंसी होऐ जल्दी ते फिर केह् करना कुसै ने अगर थुआढ़ा बंदा लीव उप्पर ऐ ते फिर तुस होर कोई बंदा भेजी सकने ना ओह्दी जगह थोह्ड़ी आपूं बी दिक्खना पौंदा ना तुसेंई गौरमेंट जाब ऐ थुआढ़ी अगर तुसेंगी जल्दी ऐ जल्दी ऐ त्रै दिन लेट करी ओड़ी तुसें में दिक्खा दा महां अज्ज आवा दा कल आवा दा अज्ज आवा दा कल आवा दा यार एह् गल्ल थोह्ड़े होंदी ऐ थुआढ़े कोई टैम ते लगदा पर में कदूंआं दा बलगा ना परसूं चौथे कोला लेइयै महां अज्ज औंदी अज्ज औंदी ओह् आई गै निं ऐ ओह् बड़ा मेरा इम्पार्टेंट क्वेच्शन ऐ मेरे भ्राऽ ने बाह्रा भेजे दा हा ओह् मेरा लेटर ते तुस ओह् करै दे दित्ता गै निं तुसें आहो मेरे डाक्यूमेंट मेरे भ्राऽ दा बी डाक्यूमेंट उन्नै भ भरथी जाना हा मेरी मार्क लिस्ट थोह्ड़ी बाहर चली गेदी ते ओह्दे ओह् भेजी दी ऐ उन्नै हां ते ऐमरजेंसी चाहिदी उन्नै जाना हा ते ओह् होएआ निं नुहाड़ा कम्म बी एह् गल्ल थोह्ड़े होंदी ऐ कुसै गी ऐमरजेंसी होंदी कुसै भैं बंदे गी यार ते फ्ही थुआढ़ा हां ते दिक्खो ते सेही अगर थोह्ड़ा अगर बंदा नेईं होऐ ते तुस बंदा अपने कोला बी अगर बंदा नेईं होऐ ते थोह्ड़ा अपने कोला बंदा करी लैंदा नेईं हां हां ते कोई निं फ्ही अगले बारी दिक्खेओ अगर बंदा अगर नेईं बंदा नेईं अगर बंदा लीव उप्पर ऐ ते बंदा होर भेजी ओड़दा बंदे ई कोई ऐमरजेंसी बी होई सकदी बंदे ई कुसै हां ठीक ऐ ठीक